हमरा सबके जे छै ने से दोकान दोकान यऽ व्यापार करैया केओ तऽ ओकरो सबसँ हमसब मैथलिएमे बाजै छी सुपौल जिलामे कतहुँ जाइ छी तऽ हमरा सबके मैथलिए भाषामे बाजैके आदत यऽ आओर मैथलिए भाषामे बाजै छी हमरा सबके कियातऽ मैथिली भाषा हमर सबके मधुर भाषा यऽ कोनो काज करै छी या कतहुँ जाइ छी या कोनो भाषणे दए ला जाइ छी तऽ हमसब मैथलिए भाषामे बाजै छी हमरा सबके मैथलिए भाषाके प्रयोग होइया हमरा सबके जे छै से मैथलिए भाषा नीक लगैया ओहिके चलते हमसब मैथलिए भाषामे बाजै छी कतहुँ दोकान दौरी कतहुँ जाइछी कोनो कपड़े लए ला जाइ छी तऽ ओतहुँ मैथलिए भाषामे बाजै छी हमरा सबकेँ मैथलिए भाषा नीक लागैया हमरा सबकेँ मैथिली भाषा सनक मधूर कोनो भाषा नहि लगैए ओएह भाषामे बाजै छी कतहुँ जाइ छी हॉस्पिटल जाइ छी या वाणिज्य व्यापार होइया अर्थव्यवस्था कोनो होइया या भाषणके प्रयोग होइया तऽ ओहोमे हमसब मैथलिएके यूज करै छी आओर दोसर कोनो भाषाके यूज नहि करै छी जेना इसकुले भेलै इसकुलमे तऽ हिन्दीमे बाजै ला कहै अछि लेकिन अगर भाषणके बेर होइए तऽ हम मैथलिएमे ओकर प्रयोग करै छी मैथलिएमे बजै छी हमरा सबकेँ मैथिली नीक लगैए